ہلو شاپ ہاں شاپ تو ابھی کُھلی ہوئی ہے بتائیے ارے بیٹا صُبح ہمارے گھر میں کچھ وہ کچھ ہو گیا تھا اِسی وجہ سے بتاؤ جیومیٹریکل کٹ تو ہاں ہاں مِل جائے گی مِل جائے گی بیٹا اُس کے اندر وہی سب جو آتے ہیں کمپس ہے پینسل ہے اسکیل ہے ڈیوائڈر ہے پروٹریکٹر ہے ایریزر یہ ساری چیزیں آتی ہیں اُس میں تو ہاں بیٹا ہمارے یہاں اسکول سے لے کر کالجز تک سب چیزیں مِل جاتی ہیں آپ آ کے ایک بار دیکھ لو یا نہیں تو اگر بولو تو میں فوٹو وغیرہ بھیج دیتا ہوں بیٹا دیکھو اگر کالج کے حساب سے لوگے تو وہ ڈائی سو کا ایک پڑے گا اور اگر اسکول کے حساب سے لوگے تو ڈیڑھ سو کا پڑے گا بیٹا یہ بیٹا جتنا بھی چاہیے اُس کو اتنے سے ملٹی پلائی کر لو وہ دیکھ لیں گے پہلے بتاؤ تو صحیح کتنا کتنے پیس چاہیے آپ کو اُس حساب سے قیمت ہم اوپر نیچے کر لیں گے اچھا بیٹا اگر دس کے حساب سے دیکھو گے ڈھائی ہزار بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اِس میں آپ کو نہیں نہیں سُن تو لو یہ ڈھائی ہزار بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے اِس کی قیمت کم کر کے میں ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ بائیس سو سے کم نہیں ہوگا بیٹا بائیس سو لاسٹ ہے آپ بیٹا دیکھو ہم کو بھی لاتے ہیں آٹو سے آنا جانا ہمارا بھی تھوڑا ہمارا بھی خیال رکھیں آپ اچھا اچھا چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو ہزار ڈن ٹھیک ہے اب فوٹو وغیرہ بھیجتا ہوں دیکھ کے بتائیے آپ ٹھیک ہے میں فوٹو بھیجتا ہوں ہاں بھائی ہاں بھیا آ رہا ہوں میں ٹھیک ہے بیٹا میں فوٹو بھیجتا ہوں ٹھیک ہے ہاں بائے اللہ حافظ